हा जय झूलेलाल मां ठीकु आहियां तव्हां कीअं ठीकु आहियो हा जी हा हा तव्हां लिखायो असां मोकिले छॾींदसि मां हा आहे

ॿई आहिनि तव्हांखे जेके खपनि

हा ॿिनि टिनि क्वालिटियुनि जा आहिनि

हा जी जी काई ॻाल्हि नाहे मोकिले छॾींदसि मां हा आहे न कणिक जो अटो

त इनखां वधीक सुठी अच्छा त इनखां वधीक सुठी क्वालिटीअ वारो मोकिलियूंव था हा आहे जी तव्हां इनजी चिंता न कयो अघ जी तव्हां लिखायो सामान असां अघु लिखी मोकिलीदासीं तव्हांखे हा आहे हा हा हा हा आहे पैराशूट खोपिरे जी शीशी हा उहो बि आहे अच्छा ॿियो हा उहे बि अथव अच्छा ठीकु आहे हा उहे बि आहिनि तव्हांखे कहिड़ा खपनि हा जी ठीकु आहे हा हा हा हा ऐं ॿियो असां तव्हांखे ऐं सामान घरु मोकिलींदासी पर ॿ कलाक पहिरियों असां तव्हांखे फोन कंदासी अ जॾहिं असांजो छोकिरो ईंदो त ॿ कलाक पहिरों फोन कंदासी सामान मोकिलण खां पहिरियों ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे जय झूलेलाल